ہاں ہائے میں رضوانہ بول رہی ہوں مجھے ایک نئی کار خریدنے میں دلچسپی تھی تو آپ کی ڈیلر شپ کے بارے میں میں نے بہت سُنا ہے تو آپ مجھے آپ کے پاس کی موڈلس کے بارے میں تھوڑا بتا سکتے ہیں مجھے کم جگہ میں یا اچھی کوالٹی کی ایس یو وی یا پھر سُرکشا سوویدھا کے ساتھ ملنے والی کوئی امپارٹنٹ لوپ کی مطلب کی گاڑی چاہیے جو ڈرائیور ڈرائیور پالیسی بھی پروائڈ کرتی ہو مجھے سویفٹ ایس ایکس نائن میں دلچسپی لگ رہی ہے میں اپنا شیڈیول پلان کرنا چاہوں گی اِس کی ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے اور کچھ آپ کے پاس ورائٹیز ہے اور اس کے انشورینس اور باقی پالیسیز کا کیا شکریہ معاذ یہ ساری جانکاری کے لیے میں ایس یو وی ایکس نائن کے لیے سوچ کر آپ کو بہت بتاؤں گی آپ کی مدد کے لیے بہت بہت شکریہ میں جلد ہی اس کے بارے میں سوچ کر آپ کو بتا کر آپ کو کنٹیکٹ ضرور کروں گی شکریہ آپ کا دن اچھا جائے